असां पंहिंजे ॿारनि खे समाचार अक्सरु ॿुधण लाइ पढ़ण लाइ खूब चवंदा आहियूं छो की ॾाढो ज़रूरी आहे की तव्हांखे ख़बर हूअणु खपे की समाज में छा हले थो कहिड़ा कहिड़ा तरीक़े जा माण्हू आहिनि हाणे अंजान माण्हून सां ॻल्हाइणो न आहे कोई तव्हां सां कुझु बि करे सघंदो आहे तव्हांखे समाचार ॿुधी करे यां पढ़ी करे अलर्ट रहिणो खपे की कुझु बि थी सघंदो आहे तव्हांखे पंहिंजी सेफ़्टी तव्हांजे हथ में आहे

सां गॾु बी कि तांखे कोई फ़ोन करे सघे तो त तांजे अकाऊंट मां पैसा निकारे सघे तो त तांखे किडनैप करे सघे तो त तांखे काथे किल्क न करिनो आए कि तांजी सॾी इंफ़ोर्मेशन वने हली ॿारन खे अलर्ट करण लाए अक्सर असां उनन खे ॿुधाएंदा रैंदा आयूं कि तांखे न्यूज़ ॾिसिणी आए समाचार ॾिसिणो खपे पतो हुणो खपे कि आस पास छा हले तो केड़ो पलयूशन फ़ैलियल पयो आ हवा क्लीन काने त तांखे मास्क पाए करे करे ही घर मां निकरिनो आहे हाणे कॾी कॾी असां जॾी उनिन खे एड़ो बहानो करे करे कि असांखे टाइम न मिले तो समाचार ॿुधण जो या पढ़ण जो त हुनिन खे चवंदा आहियूं की तव्हां असांखे पढ़ी करे ॿुधायो की हिन सां छा थींदो आहे हू जण पाण बि पढ़े पढ़िदा आहिनि उन्हनि खे बि ख़बर पवंदी वेंदो आहे की समाज में छा हले थो और हो जण असांखे बि पढ़ी करे ॿुधाए रखंदा आहिनि ज़्यादतर असां हुननि खे पाण सां गॾु वेई करे ई डेखारींदा आहियूं की छा छा हले थो छा छा करिणो आहे कीअं पंहिंजे पाण खे बचाइनो आहे कीअं हलणो आहे एलर्ट रहणो आहे कंहिंजो बि कंहिंसां बि ॻल्हाइणो न आहे अजनबी सां या किथे बि क्लिक न करे रखणो आहे